हलो जी सर जी आप ना आप मतलब कौन अच्छा अच्छा प्रिंसिपल सर अरे सर बोलिए

अभी मतलब मैथ पढ़ा रहा हूँ मतलब पाँच सब्जेक्ट फिक्स हो गए हैं

अभी लग जाएगा सर ना कम से कम दो दिन लग जाएँगे उनको पूर्ण होने में

हाँ टेस्ट वगैरह भी चल रहा है और कुछ बच्चे भी अपने जर्नल नॉलेज में थोड़ा सा सीख रहे हैं और

नहीं एक हफ़्ते नहीं थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि गणित समझने में बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं तो वह उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है तो उनको

जी जी जी एक आध रोज़ आप आइए देखिए तो और उत्साह बढ़ेगा उनका

जी जी ठीक है ओके जय राम